ہمارے گاؤں میں بجلی سے بہت کام ہوتا ہے جیسے کھیتی باری میں موٹر پائپ جیسے واشنگ مشین موٹر مکسی انورٹر فریج آئرن یعنی بجلیے پر سب چیز چلتا ہے اور ہمارے گاؤں میں بجلی گرنے سے چار بچہ انتقال ہو گیا جیسے کڑکا گرا اسی میں جو ہے حادثہ ہی ہو گیا اور جیسے ہمارے گاؤں میں بجلی سے بلب پنکھا وغیرہ وغیرہ ہر ایک چیز کا بہت زیادہ ضرورت پڑتا ہے ہمارے گاؤں میں جو ہے بجلی سے جو ہے بہت یعنی اندھیرا دور ہوا ہے بہت ہی اچھا ہے بجلی سے جو ہے بہت فائدہ ہوتا ہے بجلی رہنے سے بہت طرح جو ہے آسانی ہوا ہم لوگ کو